हुअं त असां घणेई सफ़र कया आहिनि ऐं असांजे लाइ त सभई सफ़र रोमेंटिक हुआ असां भारत वर्ष जो बि भ्रमण कयो आहे ऐं इंटरनैश्नल लेवल ते बि भ्रमण कयो आहे असांखे असांजो पहिरियों सफ़रु स्टाट शुरुआत थी हुई पटाया सिंगापुर ऐं असांजे लाइ इहो सफ़रु तमामु सुठो हुओ फस्ट पहिरियों दफ़ो असां वियासीं हुन खां पोइ असांजो सिलसिलेवार अमेरिका ऑस्ट्रेलिया यूरोप इहो सॼो असां भ्रमण कयो असांजे लाइ यूरोप में जो सफरु तमामु सुठो रहियो पैरिस खां पोए असां वॉटिक वैटिकन सिटी इटली ऐं जिनेवा स्विजरर्लैंड इहो सफ़रु कयो ऐं जर्मनी बर्लिन लंडन इहे सभु सफ़र असांजा सुहावना सफ़र हुआ अमेरिका जो सफ़र में असांखे ग्रैंड कैनियन तमामु सुठो लॻो ऐं इहो सफ़रु असांजे लाइ यादगारु हुओ

धन्यवाद